मेरे रसोई में कई प्रकार के बर्तन है थाली है चम्मच है कटोरी है चिमटा है तवा है गैस है लाइटर है लोटा है जग है थर्मस है चाय के मग है जिनका उपयोग मैं समय समय पर उसकी आवश्यकता अनुसार करता हूँ ग्लास का उपयोग मैं पानी पीने में लेता हूँ लोटे का उपयोग मैं पानी निकालने के लिए लेता हूँ चिमटे का उपयोग तवे की रोटी पलटने के लिए करता हूँ तवे का उपयोग रोटी बनाने के लिए थाली का उपयोग खाना खाने के लिए ग्लास का उपयोग पानी पीने चाय छन्नी का उपयोग चाय छानने के लिए करता हूँ चम्मच का उपयोग दही कढ़ी या तरल पेय पदार्थ पीने के लिए करता हूँ लाइटर जलाने काम आती है गैस को कढ़ाई किसी चीज को तलने के लिए या वो गंजी का उपयोग चावल बनाने सब्जी बनाने के लिए करता हूँ ऐसे विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग समय समय पर आवश्यकता अनुसार करता हूँ